बचपन में मां ॾाढी किताब पढियलु आहिनि हुनमां हिकु किताब में हूंदी हुई तारक मेहता का उल्टा चशमा जंहिंजी कहानी हसी मज़ाक जी हूंदी हुई सामाजिक हसी मज़ाक जे मथा ई सभु हुन जी कहानियूं हूंदियूं हुयूं त उहो चवण त ॾाढो ॾुखियो आहे की कंहिं ॻाल्हि सां मूंखे खिल पई अचे पर उहो छाजे करे कि उन सॼी कहानीअ में हिकु सामाजिक पारिवारिक हसी मज़ाक हूंदी त उहा कहानी पाण सां वारम वार माना पाण खे खिल ईंदी हुई ऐं ख़ुशी मिलंदी हुई ऐं हिकु कॉमेडी थींदी हुई छाजे करे कि उहा किताब ऐं कहानी इन ढ़ग सा लिखी वई हूंदी हुई कि नंढे नंढे नंढे नंढे वॾी वॾियूं स्टोरिनि खां वॾी वॾियूं हुननि खां हसी मज़ाक पैदा थींदो हुओ ऐं पाण खे खिल अची वेंदी हुई ऐं पाण खे ॾाढी प्रसन्ता थींदी हुई त उहा किताबु तारक मेहता का उल्टा चशमा अॼु उन जी टीवी सीरिअल बि ठहियलु आहे जेको पाण ॾिसंदा आहियूं की ॿारनि खे बि उनमें ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं ॾाढी हसी ईंदी आहे त हिकु ॾाढो मनोरंजक कहानी आहे ॾाढो मनोरंजक टीवी में सीरिअल पियो हलंदी आहे जंहिंमें पाण खिली खिली लोट पोट थी वञूं एॾी कॉमेडी घटानाउनि में वणण में ईंदी आहे की नंढी नंढी घटानाउनि खां ॾाढी हसी मज़ाक थींदी हुई त हुनसां पाण खे ॾाढो हसी मज़ाक ऐं सुठो वातावरण मिलंदो हुओ ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई ऐं ॾाढो खिलाईंदा हुआ